ہمارے علاقے کے آس پاس ذاکر حسین کالج بہت مشہور کالج ہے اور میرا بھانجا وہاں زیر تعلیم ہے وہ عربک سے گریجویشن کر رہا ہے